अस्थानीय स्कूलों के बारे में बता रही हूँ अस्थानीय स्कूल जैसे प्राइमरी स्कूल है प्राइमरी में हम लोग के बच्चे जाते थे पढ़ने वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था इसलिए हम लोग गाँव ही में एक ललिता देवी मॉडल स्कूल है उसी में हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तीनों बच्चों को डाल दिए हैं उसमें दो बच्चों का फीस लगता है और कैसे भी करके मैं फीस भरती हूँ दो बच्चों का फीस लगता है एक एक का माफ़ है और पाँच पाँच सौ दोनों बच्चों का लगता है मैं एक हज़ार महीने भरती हूँ लेकिन क्या करें अगर अच्छी पढ़ाई होती प्राइमरी स्कूल में तो मैं क्यों भेजती भाई इतना पैसे लगाकर मुझे क्यों क्यों लगाती अगर लगा दी तो मेरे बच्चों को उनके भविष्य भी बन जाऍंंगे और पैसे भी वसूल हो जाऍंगे अच्छे अच्छे स्कूल में इसलिए डालें हूँ कि अच्छी शिक्षा पाऍंगे अच्छी तरह की पढ़ाई होगी और समझाया जाएगा और टीचर भी अच्छे से देखभाल करती हैं पढ़ाती हैं उसमें दाई भी है वह भी बच्चों का ध्यान देती हैं और जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वह भी फ़ोन से भी बात करते हैं बताते हैं और मम्मी पापा को बुलाते हैं पूछते हैं और बताते हैं कि मतलब आपके बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में यह कमज़ोर है इसको हम अच्छी तरह से बताएँगे यह भी पढ़ने में सही हो जाएगा और अच्छे से मतलब इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में बताते हैं लोग उसमें हिंदी में बताते हैं सब कुछ अच्छी तरीके से और मेरे बच्चे बोलते भी हैं कि नहीं मम्मी यहाँ से अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है क्योंकि मेरे बच्चे ख़ुश रहते हैं स्कूल से आकर अपना जो भी पाते हैं काम वह अपना लिखते हैं देखते हैं दिखाते हैं कि मम्मी मैं यह पाई हूँ पाएँ हैं देखो मैं देखती हूँ बच्चों का जो भी कापी है किताब है देखकर अपना जो नहीं उन लोगों को आता है मैं वह बताती हूँ अपने बच्चों को और जो उन लोगों को समझ में आता है वह अपना लिखते हैं पढ़ते हैं याद करते हैं और अपना काम वाम करके रेडी रहते हैं लोग उसके बाद मतलब अच्छी पढ़ाई होती है सब लोग हम लोग का बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने नाम होता है भले प्राइवेट है लेकिन उसका नाम होता है और यह प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं आते हैं लोग घूमते हैं फिरते है खेलते हैं भूल जाते हैं और वहाँ कड़ाई होने से इन लोग को याद रहता है कि जैसे हम कोई करना है और वहाँ उन लोगों को को भी डर रहता है हम लोग को भी हम लोग भी दबाव उस पर डालते हैं क्योंकि पैसा देते हैं ना पैसा देते हैं भाई तो अच्छे से नहीं तुम लोग पढ़ोगे तो आगे भविष्य तुम लोग की खराब होगी हम लोग की थोड़ी लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो नाम भी होगा तुम लोग का हम लोग का भी मम्मी पापा का भी मतलब नाम होगा कि चलो एक अच्छे से पढ़ लिया है आगे चलकर के कुछ मतलब दिखाएगा और जब कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा कुछ हम लोग को नहीं आएगा तो क्या मतलब पढ़ने का अच्छी पढ़ाई होती है इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे गाँव के भी हैं जैसे बाशाहबाने बंगावा सिसोड़ा और नंदगंज मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने अच्छी पढ़ाई के वजह से बहुत लोग मतलब इसमें एडमिशन कराए हैं एक एक करके चार चार पाँच पाँच बच्चे छह छह बच्चे हमारे भी तीन बच्चे उसी में पढ़ते हैं अच्छी सी पढ़ाई महंगी महंगी किताबें लगती हैं और महंगा फीस भी है और ड्रेस एक एक अपने मतलब अपने तरफ से सिलवाते हैं एक उसी में से मिलता है किताब भी उसी में से मिलता है और जो डांस प्रोग्राम ऐसा होता है उसमें भी भाई हम लोग जो प्रिंसिपल साहब मांगते हैं बोलते हैं कि इतना लगेगा तुम लोग को घूमना है इधर उधर तो भाई देते हैं क्योंकि भाई अच्छे स्कूल में डाले हैं तो देना ही होगा है ना अच्छी पढ़ाई भी करते हैं लोग बताते हैं समझाते हैं अच्छी तरह से हम लोगों को बच्चों को ख़ुश रहते हैं मेरे बच्चे आते है मम्मी आज आज मास्टर साहब ने यह बताया है टीचर जी ने यह बताई हैं अच्छा लगता है सुन करके लेकिन प्राइमरी स्कूल में सुविधा तो है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं वह एक बार बता करके अपना जो बात है अपना बतियाने लगते हैं लोग यह नहीं ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं या झगड़े कर रहे हैं या अपने में मार पिटाई कर रहे हैं और प्राइवेट में है तो कड़ाई है देखते हैं लोग कि बच्चे इधर उधर ना जाए गेट से बाहर न जाए देखा जाए कौन से बच्चे हैं कौन नहीं है कौन किधर है अपना जैसे हर क्लास में हर बच्चे हैं कि नहीं बढ़िया से यह सब मतलब उसमें सब कुछ सही रहता है सब कुछ देखते हैं और दाई भी है उसमें सब कुछ ध्यान रखते हैं कि बच्चे इधर उधर ना जाएँ दूसरी क्लास में न जाएँ अपनी क्लास में अच्छी तरह से पढ़े लिखे मार पिटाई ना करें न ही घूमना दूसरे को देखें अब मैं इतना बता चुकी हूँ